हैलो हैलो हांजी मैं पल्लवी बोल्ला नी आं हांजी अच्छा नमस्ते मैडम जी बोल्ला दे ओ तुस केह्ड़े सेंटर हैलो तुस केह्ड़े सेंटर दा बोल्ला दे ओ मैडम जी थोह्ड़ी जगह दे बारे च सनाओ हां असेंगी इत्थै हांजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा